नमस्कार सर सर मार्चिंग प्रोपर्टी डीलर बोल रहे हैं क्या सर हमें एक प्लाट लेना ठीक मई में है अभेलेबल

रेट क्या है बारह सौ और किराए पर लिया जाए तो

और व्यवस्था क्या क्या है वहाँ पर रोड है बिजली पानी चलो ठीक है हमें कब दिखाओगे आप

आप बता दो टाइम उस हिसाब से हम मिल लेंगे आज में कल में चलो ठीक है ओके परसों आपको कोल करता हूँ मैं